हां तुसें किन्ना टैम लाना ऐ जेह्ड़ी गड्डी कीती ऐ असें ते असें बिंद क चिर होई जाना ऐ फंक्शन जाना ऐ ते लेट होई जाना थोह्ड़े तौले गै आओ

तुसेंगी आ'ऊं लोकेशन भेजनी आं ते बस जियां जियां आ'ऊं भेजनी लोकेशन ते उ'यां उ'यां तुस तौल गै करेओ औने दी बाकी आनलाइन में पेमैंट नी करनी ऐ पेमैंट आनलाइन गै करनी आं कि के कैश नी ऐ हून मेरे कोल इस वास्तै थोह्ड़ी तौल गै करेओ असें फक्शनै जाना लेट होई जाना असें राती घरै बी औना नी मुड़ियै फ्ही बापस तां करियै थोह्ड़ी तौल गै करेओ ते किन्ने पैसे लग्गने न भला टोटल सनाउड़ेओ असेंगी फ्ही ते उस्सै स्हाबै कन्नै में आनलाइन पेमैंट करनी ऐ कि फ्ही ओह् दिक्खना बी ऐ ना मेरे कोल बजट ऐ बी ऐ जा नेईं ऐ गड्डी बी इ'यां टिकटाक होनी चाहिदी कि के चार रिश्तेदार बैठे दे होंदे मंदे लब्भन होंदी फ्ही पेट्रोल शेट्रोल नी मुक्कना चाहिदा ओह् बी दिक्खी लैओ स्हाबै कन्नै अपनै पैह्लें गै भराइयै ते फ्ही आओ बा अवा थोह्ड़ी तौल करेओ भराने बिंद सवेल्लै सवेल्लै जाचै ते फ्ही सवेल्लै गै घरे बापस औना होर बी घर आइयै होर बी कम्म होंदा उत्थै एह् बी दिक्खना नी जाइयै फ्ही स्टाल स्टूल कनेह् शनेह् लग्गे दे पैह्ले स्टाल खाह्गे ते फ्ही गै रुट्टी खाने गी मन आखना ते पैह्ले रुट्टी खाउड़ी फ्ही स्टाल कि'यां खाने कुदै चाह् दी कप्पी बी पीनी होंदी कुतै कुतै ऐशक्रीम दिक्खनी

हां कृष्णा मंदरै कोल आई आओ इत्थैं सेही बी होना तुसेंगी ओह् बड़ा पराना मंदर ऐ हां ते बस उत्थैं गै रोको गड्डी ते तुस ते बस फ्ही अस आवा ने बाह्रै बस औने ई बस हून निकलन गै लगे दे बाह्रै चार पंज बंदे आं अस ते कन्नै दं'ऊ इक दं'ऊ सवारी होर बी ऐ साढ़े रिश्तेदारें दी बस तंगी त्रोसियै आई गै जाना असें उ'नें थोह्ड़े अग्गुआं जेहा बौह्ना ते चलो थोह्ड़ी तौल गै करेओ औने दी